جی ہیلو کیا دانش سر بول رہے ہیں آپ کرکٹ کوچ ہیں سر مجھے آپ سے کچھ ٹیکنک پوچھنی تھی کرکٹ بیٹنگ کرنے کے لیے مجھ ے ریڈ بال کرکٹ کے لیے ڈیفینس کرنا سیکھنا ہے

مجھے آپ کا مجھے آپ کا گراؤنڈ پتا چل سکتا ہے کہاں رہتے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں

ٹھیک ہے سر آپ کا یہی نمبر ہے میں آپ کو اس پہ کال کر لوں ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ